पढ़ियलु लिखियलु इंसान हुजणु अॼ जी तेज़ डुकण वारी दुनिया खां पुॼण जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे असांखे दुनिया में अॻियां वधण जे लाइ पढ़ियलु लिखियलु जाम ज़रूरी आहे सिखियल कॾहिं बि ज़ायो न वेंदो आहे पढ़ाईअ जे करे काम्याबी मिलंदी आहे ऐं असांखे सुठे औज ते बि पहुचंदा आहियूं ऐं सुठो पैसो बि कमाए वठंदा आहियूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि पढ़णु लिखण में मदद करे सघंदा आहियूं ऐं जेको असांखे पंहिंजे नंढपिण में न मिली सघियो उहो बि असां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ करे सघंदा आहियूं जंहिंजे अवस जेको अणपढ़ियल आहे उहो पाण बि दुनिया में अॻियां न वधी सघंदो आहे न ई हूअ पंहिंजी ईंदड़ पीढ़ीअ खे अॻियां वधाए सघंदो आहे इन करे पढ़ियलु ऐं लिखियलु जाम ज़रुरी आहे छोजो असांखे पैसा कमाइणु बि आहिनि त उहो पैसा कमाइण जे लाइ उन जे लाइ असांखे डिगरियूं खपनि त पढ़ाईअ सां ई त उहे ॾिगरियूं मिलंदियूं न ऐं दुनिया में पढ़ियल लिखियल जो रुतबो बि बिल्कुलु अलॻि हूंदो आहे